हम आइ एक चप्पल खरीदलहुँ ओ चप्पल बरसातके लिए बहुत बड़ा उपयोगके चीज छियै बरसातमे हमरा सभके थाल पानि बहुत बड़ा कष्ट दै अछि जाहि कष्टके लिए बरसाती चपल किनलहुँ ओ बरसाती चपल एहि बरसातमे बहुत बड़ा गुणदायक चीज छियै पैरके बहुत बड़ा सुरक्षा करै छै आओर स्वास्थ्यके लिए भी स्वस्थ्यता करै छै ओ चप्पल एखुनका समयमे बहुत नीक वस्तु छै आओर नीक उपलब्धि छै ओ चप्पलके लिए समयके अनुकूल जे समय छै बारिशके समय छै हर व्यक्तिके ओ चपलके